मैंने आहूजा का फैन खरीदा है यह बहुत कम लाइट खपत करता है इससे मीटर की यूनिट भी कम बनती है और यह हवा भी बहुत अच्छी देता है और इसकी गारंटी भी बढ़िया देते हैं कंपनी से ये प्रोडक्ट जब लांच हुआ तो मैंने ऑनलाइन इसको देखा था मैं मैंने ऑनलाइन देखा और जब मैंने इसको खरीदा तो वास्तव में यह फैन बहुत अच्छा है और यह अच्छा चलता है और लाइट कम खपत होती है और हवा भी बहुत अच्छी देता है आहूजा का फैन बहुत अच्छा है